ہیلو مجھے ویجیٹیبل ساپ سے بات ہو رہی ہے کیا ہاں مجھے سبزی لینا تھا ایک کے جی ٹماٹر لینا ہے اور ایک کے جی گاجر ایک کے جی آلو اور ایک کے جی گوبھی لینا ہے ٹھیک پیک کر کیسے ہے ٹماٹر کیسا کیسے دیے ہیں کم نہ ہوگا اسّی نہیں کچھ کم کیجیے میم ساٹھ ساٹھ دیجیے نہیں ساٹھ دیجیے آپ گاجر گاجر گاجر کیسے کم نہ ہو سکتا ہے دس روپیہ ہی کم کر دیجیے تھوڑا کر دیجیے کم دس روپیہ ٹھیک ہے آلو آلو کیسے دیے ہیں تو یہ کم نہ کیجیے گا ایسی کوئی بات کوئی بات نہیں گوبھی کیسے دیے ہیں ٹھیک ہے اس میں تو کم کرنا پڑ نہ کیجیے کوئی بات نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آ رہے ہیں